جی ہاں بالکل میں آپ کو اس سلسلے میں ضرور بتا سکتا ہوں کیونکہ کاروبار کرنا یہ ہمارا سب سے اہم کام ہے میں خود ایک کاروبار سے جڑا ہوا ہوں اور کاروبار کو اپنی زندگی میں شامل کرنا میرا مقصد حیات ہے کاروبار انسان کو ترقی دیتا ہے نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے بہت ساری کاروائیوں کی ضرورت ہو پڑتی ہے نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے عام طور پر جن کاروائیوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور جن کو ہم بنیاد کہہ سکتے ہیں یعنی ان کی وجہ سے ہی اور ان کے ذریعے سے ہی کاروبار کی شروعات کی جا سکتی ہے جیسے کاروبار کی منصوبہ بندی جیسے آپ کون سا نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اس کی مکمل منصوبہ بندی اور اس کاروبار کی وضاحت ضروری ہوتی ہے آپ کس چیز کا کاروبار کرنے جا رہے ہیں آپ کی تجارت کا مقصد اور جگہ کیا ہے آپ کے کاروبار کا نام کیا ہے آپ کس فیلڈ میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور ان سب سے اہم بات اور سب سے اہم یہ ہے کہ آپ کو اپنے کاروبار کے لیے مالی منصوبہ بندی کرنی ہوگی کہ آپ کاروبار کتنی رقموں سے شروع کرنا چاہتے ہیں کتنی رقم اس کاروبار کے لیے ضروری ہے اس کے لیے کیا خرچ آئے گا اور اس کے فائدے کیسے حاصل ہوں گے اس طرح کے تمام منصوبے کاروبار کے لیے ضروری ہے ہاں میں مانتا ہوں کہ کاروبار کے لیے بہت بڑی رقم ضرورت نہیں ہے یہ چھوٹی رقم سے بھی شروع ہو سکتا ہے کیونکہ کاروبار کی شروعات کرنا اہم ہوتا ہے بہت زیادہ رقم کا ہونا اہم نہیں ہے ہاں کچھ ایسے کاروبار ہیں جن میں بہت بڑی پونجی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا ہے